हमारे जोधपुर ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही बढ़िया हैं गवर्नमेंट ने जगह जगह चिकित्सा केंद्र स्वास्थय केंद्र खोल रखे हैं जो जहां लोग आसानी से जा सकते हैं एंबुलेंस सेवाएं देखे तो एक सौ आठ एंबुलेंस सेवाओं का भी किया हुआ है अभी मुख्यमंत्री ने जो भी चिरंजीवी योजना है जो भी बी पी एल वालों के है यह नि शुल्क की है चिरंजीवी में लोगों का पांच लाख तक का फ़्री में बीमा किया जाता है ताकि वो अपना ऑपरेशन फ़्री में करवा दें यह सुविधाएं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में लागू की गई हैं जो बी पी एल वाले गरीब लोग हैं उनको नि शुल्क दवाईयां वितरण की जाती हैं भामाशाह के जरिये जन आधार के जरिए बी पी एल कार्ड बनाए जाते हैं और स्वास्थय सेवाएं हमारे ज़िले में बहुत ही बढ़िया हैं और इंसानों की लोगों की ज़रूरतों को सुन कर समझ कर उनके कार्य करते हैं